मोनबा जिल्लाफोरनि गेजेराव जादों गिबियाव बाक्सा बाक्सा जिल्लाया बि टि आर नि सिङाव थानाय गंसे जिल्ला बेनि गाहाइ मावखुलिया मुसलपुराव दं बेयो गंसे मानास हाग्रामाबो दं क'क्राझार क्र'क्राझार क'क्राझार जिल्लाया बि टि आर नि सिङाव थानाय गंसे जिल्ला बे जिल्लायाव राइम'ना मुंनि गंसे हाग्रामाबो दं नलबारि नलबारि जिल्लाया आसामनि सिङाव थानाय गंसे जिल्ला बेयो बाक्साजों नांजाबनाय गंसे जिल्ला तामुलपुर तामुलपुर जिल्लाया बि टि आर नि सिङाव थानाय गंसे जिल्ला बे जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय गोदानै बोखानाय जादों बे जिल्लाया नलबारि जिल्लानि खाथियाव दं बजालि बजालि जिल्लाया आसामनि गोदानै दाजानाय जिल्ला बे जिल्लाखौ बरपेटा जिल्लानिफ्राय बोखावनाय जादों